हमारे यहाँ हिंदी बोला जाता है इसलिए सबको हिंदी में सिखाते हैं जोन बाटें हैं आ बोलते हैं जो मोबाइल पे आता है टी वी में आता है जोन बा उटूब पे चायनल पे आता है जोन बाटें हैं तो भी खड़ी भाषा में बोलते हैं बात करते हैं तो हम लोग के समझ में नहीं आता तो हम लोग कैसे बोलें कैसे करें इसलिए मीडियम वाले से बोलते हैं मीडियम वाले करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हिंदी में बोलो हिंदी में करो जो कि हम लोग समझ पाएँगे उ कहेंगे जोन बाटे हिंदी में रहें तो सब हम लोग समझ लेगे जोन बा ओ करे बाद नही समझ पाते जो खड़ी भाषा में बोलते हैं तो हम लोग कैसे समझेंगे या बाजा होय रेडियो होय मोबाइल होय टी वी हों अपना जब हिन् बढ़ें भैया भाषा में बोलते हैं तो सब लोग समझ जाते हैं हिंदी भाषा उसको कहते हैं अब मराठी बोलत हैं घाटी मराठी बोलत हैं तेलगु में बोलत हैं कन्नड़ भाषा में बोलत हैं हम उसमें बोलत हैं त हर प्रकार क टी वी में बाजा में मोबाइल में दे द हम लोग कैसे बोलें कैसे करें जब जानेंगे तभी त बोलेंगे इसलिए मीडियम से कहते हैं कि हाँ थोड़ा हिंदी भाषा में बात करो जोन बाटे हैं त हम लोग भी बोल लेते हैं जोन बटेय हैं खा खर हि जोन टी वी में पिक्चर आता है ऊ आवक्ता है बाजा में टी वी में मोबाइल में जो पीक्चर आता है तो ही हम लोग देखते हैं तो इसलिए कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा ध्यान करेंगे हम लोग भी हाँ ऐसे बोलना सीखो ऐसा करो वैसा करो तो जब आ जाएंगे तो फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा हाँ भाई बोलेंगे वो अब नहीं आएंगे तो नहीं बोलेंगे क्या करेंगे उसके बारे में और सब सीखना पड़ना चाहता है जोन सीरियल आता है उ कहता है तो वही सीरियल देखते हैं तो देख देख के तो आदमी लोग कहते हैं तो वही सीरियल हम लोग